کیا آپ کے پاس کوئی پسندیدہ کتاب یا ٹی وی وغیرہ ہے نہیں بھائی بالکل ٹی وی ٹی وی فلم یا ٹی وی شو وغیرہ الحمد للہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی پسندیدہ یہ میری چیز نہیں ہے لیکن کتاب جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے اور ٹی وی اِس وجہ سے پسند نہیں ہے کیونکہ اِس میں بیہودہ فلمیں بھی آتی ہیں دیکھنے والا تو اچھی چیز بھی دیکھ سکتا ہے لیکن بُری بھی چیز دیکھ سکتا ہے جتنے زیادہ راستے اچھائی کے ہیں اُس میں ویسے بُرائی کے راستے بھی ہیں لیکن ٹی وی میں مردوں کی فوٹوز آتی ہیں یا پھر تو یہ ساری چیزیں زنا میں شامل ہو جاتی ہیں آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے اِس وجہ سے ٹی وی دیکھنا بالکل بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی تو ہے صرف ہے بھی تو وہ اب میرے والد صاحب کے کمرے میں ہے اور وہ صرف اُس میں نیوز دیکھتے ہیں اور جس کو بھی نیوز دیکھنا ہوتا وہ وہاں چلا جاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اور کتاب بہت پسند ہے الحمد للہ